खमलायनाय होनोबोला जोङो मिथिनो मोनोदि गावनि देहानि बोलोखौ बाहायनानै गुबुनखौ फेजेननाय दा जोङो खमलायनायावहाय देरहानो थाखाय गोबां रोखोमनि एक्सारसायज खालामनांगौ जायो आरो जानायावबो थिग रोखोमै आदारखौ जानांगौ जायो दा बेफोर जानायनि गेजेरजों जोंनि देहायाबो मोजां थायो जोङो जेबो निशा बुस्तुबो बाहायनो मोननाय नङा खमलायनायावहाय देरहानो थाखाय एबा बेनि थाखाय गावखौनो गाव सोलोंनानै लानायाव